हालमे हम अपन शहरसँ दश किलोमीटर आगाँ गेलिऐ गाँव भेल इच्छो तऽ ओहिठान रस्तामे एकटा आदमीकेँ पासमे एको टका नहि छलै जेकरा हम देखलिऐ कि दोसर आदमी ओकराकेँ मदद करलकै किछु पैसासँ जेकि ओकरा लिअऽ काफी सफल सिद्ध भेल किआकि ओकरा पास जिम्मामे एको टका नहि छलेै ओ आगाँके रास्ता तय नहि कए सकै छलै पैसा छै नहि भाड़ा कतहुँके अहाँ एक जगहसँ दोसरा जगह जहाँ सोचबै जाए लए तऽ ओकरामे भाड़ा लागत भाड़ा लगतै कहेैके मतलब कि ओकरामे पैसा चाही तऽ आइकाल्हि सब केओ आगाँ नहि आबै छै मदद करै लए तऽ ओ एक अनुभवी व्यक्ति एलै आगाँ कि ओकरा पैसा टका देलकै कि अहाँ जइऔ दोसर जगह जहाँ अहाँकेँ गन्तव्य जगह पर जाना है अहाँ जइऔ सकुशल तऽ हम ओकरासँ ई सीन देखिके ई क्षणसँ इएह सिखलिऐ कि मुसीबत केकरो आबि सकैए तऽ सब केओ मिलिके हर दूसराके अगर मदद करितै तऽ केओ पीछे नहि रहतै आओर दूसरा समस्याके समाधान तभिए होएके चाही